اُتّر پردیش میں کافی سارے ریلیشن ریلیشن رہتے ہیں جیسے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ سب الگ الگ طرح کے تہوار بناتے ہیں جیسے کہ ہندو مناتے ہولی اب ہولی آ رہی ہے تو وہ ہولی سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ اچّھے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ رنگوں کے کے ساتھ سیلیبریٹ کے پانی میں ڈال کر کلر ڈال کر ان سے کھیلتے ہیں اور پھر وہ ہولی سیلیبریٹ کرنے کے بعد یہ اب اپنا ان کو پھر اس کے بعد آتا ہے کمبھ کا میلہ کمبھ کا میلہ بہت بڑا میلہ ہوتا ہے اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں اسے بھی اچّھے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے مسلم لوگ کیا ہوتا ہے مسلم کا ایک بہت اچّھا ہوتا ہے اس میں زیادہ یہ اچّھا ہوتا ہے کہ پہلے شب رات آتی ہے شبِ رات کے پوری راتوں میں جگنا پڑتا ہے اس کی عبادت کرتے ہیں کرنی پڑتی ہے کیونکہ اللّہ میاں سے انہیں انہیں معافی مانگنی ہوتی ہے شب رات والے دن پھر ان کا ایک رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جو کہ وہ پورے روزے رکھتے ہیں روزہ مطلب فاسٹ فاسٹ رکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پورے دن رات کو تین بجے اٹھتے ہیں یہ لوگ اور بناتے ہیں پھر کھاتے ہیں پھر روزہ رکھتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں پوری پھر پھر شام کو پھر چھ بجے وہ افطار پہ مطلب کھولتے ہیں روزہ اپنا فاسٹ توڑتے ہیں مطلب کھولتے ہیں یہ پورا کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب ایک مہینہ لگاتار یہ ایسا کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک مہینے کے بعد پھر عید ان کی ایک سیلیبریشن آتی ہے عید جو کہ بہت بڑا یہ بھی عید بہت اچّھی کہلا جاتی ہے کہ عید پہ نا لوگ بہت کیا مسلم میں ہے کہ گھر پہ ہر گھر کیا ہے نا کھیر میٹھا بنتا ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں سارے شکوہ گلے سب دور کر کے پھر آتا پنجابی پنجابی میں لوہڑی سیلیبریٹ کرتی ہیں اور وہ بھی اچّھے سے ہوتی ہے لوہڑی سیلیبریٹ اور سکھ میں کرشچن میں کرشمس کرشچن کرسمس آتا ہے جوکہ دسمبر میں آتا ہے وہ بھی بہت اچّھا لگتا ہے سیلیبریٹ کرنے میں